पैह्लें ते मिकी ऐ जेह्ड़ी बीह् जून बड़ी जादा चेता ऐ क्योंकि अस दिन साढ़े स्कूल फेयरबैल होई ही ते ओह् दिन कदैं नी भुल्ली सकदी क्योंकि उस दिन जेह्ड़ा में अपनी बचपन दी स्हेलियें गी शुड़ेआ ते बीह् जून में कदैं नी भुल्ली सकदी क्योंकि उस दिन साढ़ी फेयर बैल्ल होई ही ते फ्ही बसाखी तेरां मार्च ओह्बी दिन में नी भुल्ली सकदी क्योंकि उस दिन सारियें स्हेलियैं कन्नैं में मेला दिक्खनें गी जंदी इत्थैं हर साल मेला होंदा ते में मेला दिक्खनें गी अपनी स्हेलियैं कन्नैं जंदी रैह्नी ते कन्नैं जेह्ड़ा त्रेई अक्तूबर ओह् मीगी चैत्ता रैंह्दा क्योंकि में जेह्ड़ा अपना फोन लैत्ता हा ते ओह् बी अपनी पैह्ली कमाईयै कन्नै ते ओह् मिगी बड़ा ई जादा चेत्ता रौंह्दा क्योंकि उस दिन अपना जेह्ड़ा सपना पूरा करी ओड़ेआ अपनी कमाईयै कन्नै कोई चीज़ खरीदी ही में ते इक ते मिगी बाह् अक्तूबर चेत्तै रैंह्दा क्योंकि उस दिन मेरा जेह्ड़ा ब्रथ डे होंदा ते इक मिगा जेह्ड़ा तेरां जनवरी चेत्ता रैंह्दा क्योंकि उस दिन जेह्ड़ी लोह्ड़ी होंदी ते लोह्ड़ी ते सारें गी चेत्ता रैंह्दी उस दिन बड़ा मज़ा औंदा क्योंकि अस इक गोलतारै अग्ग जलाईयै ते सारे मुंगफली सुटदे ते सूट लाईयै ते डांस करदे ते नमें नमें सूट थ्होंदे ते डांस करनेंं गी बड़ा मज़ा आंदा रातीं डांस करदे अग्गी दै चार चबक्खै ते एह् नी मिगी भुलदा